हैलो हां जी में थुआढ़ी दकान उप्परा डिस्पोज़ेबल गलास ते प्लेटां बगैरा नेपकिन बगैरा लैने हे थ्होई जाङन में इत्थें आई दी में सनाई ओड़गी किन्ने चाहिदे न मगर केह् होना कि तुसेंगी पैसे में इसदे में ब्याह् दे बाद देगी ऐल्लै निं थ्होने हां ते कोई सौ दौ सौ बगैरा होङन ओह् ते चाहिदे डेढ़ सौ दौन्नें कोई पंजाह् पीस होङन बड़े होई जाने हां ते चम्मच बी चम्मच देई ओड़ेओ ओह्दे च पंजाह् डून्ने होङन ते सट्ठ सट्ठ जां पंजाह् होङन ते होई जाने हां ते हां में थुआढ़े कन्नै कल आइयै गल्ल करी लैनी आं ते हां ठीक ऐ हां ठीक